ہندوستان میں اردو بولنے والی برادریوں کی ثقافتی شناخت کو تشکیل دینے میں اردو شاعری و ادب کا کردار بہت ہی اہم ہے اور ہندوستان میں جو کافی زیادہ مشہور ہے لکھنؤ جگہ جہاں سے بہت زیادہ شاعر ابھرے ہیں اور ان سبھی شاعروں نے اپنے شاعری میں سب سے زیادہ استعمال اردو لفظ کا کیا ہے اور اردو سننے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے اور ہمارے محلے میں کئی بار مشاعرہ کا پروگرام رکھا گیا قوالی کا رکھا گیا جس میں کافی بڑے بڑے شاعر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اردو لفظ کو اس طرح بیاں کیا جسے سن کے ہم سب کو بہت ہی پیارا اور اچھا لگا اور ہم سبھی اسی سمے سے اردو کے بارے میں جاننے کی اور زیادہ وہ ضروری ماننے لگے اور اردو میں کافی زیادہ آسان ورڈ بھی ہیں اور آپ وہ بولتے ہیں تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہماری عزت کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ادبی روایات کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے جیسے کہ ہم کسی سے اگر ادب سے پیش آنا ہے تو اس سے اردو میں بات کریں اور اسے اردو میں ہی سمجھائیں تاکہ اسے لگے کہ ہاں سامنے والا کافی اچھا آدمی ہے اور اسی طرح ادبی روایات کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے اور اردو کے بہت سارے مشہور شاعر بھی ہیں جس کی شاعری سننے میں آپ کو بہت ہی انٹرسنٹنگ اور لگے گا جس طرح جون ایلیا صاحب ہو گئے منور رانا ہو گئے ان تمام میں منور رانا جوکہ کافی اچھے اردو شاعری ہیں